ई जे मिथिला हँ हेलो मिथिलाके पहचान छै जे पूर्वमे ई की कहै छै जे राजा जनकजीके से देश रहलनि हेँ एहिठामक जे छै सांस्कृत जे छै से बड़ा अपूर्व रहलैए जे आन ठामक लोककेँ बड़ा सेहन्ता लगै छै एहिठामक मिथिलाके की कहै छै जे वातावरण या रहन सहन खान पीन एतुक्का जे अपूर्व छै एहिठामक तैँ मिथिलाके बहुत रास जे छै से नाम छै आ मिथिला सदा अहिना अथी रहतै सभ तरहेँ हँ हँ मिथिलाके पहचान मन मधुबनीके पेन्टिंग सेहो छै आ एहिठामक जे छै माछ मखान ई जे छै मिथिलाके पहचान छै जे माछ मखान जे छै से आन ठाम नहि छै एकर की कहै छै अथी ताहि दुआरे से मिथिलाके पोखरि मिथिलाके माछ मखान मिथिलाके रहन सहन ई इत्यादि जे छै से बड़ा आनन्ददायक छै मिथिलामे ताहि दुआरे एहिठामक जे भोजन भात छै बड़ा पवित्र छै हँ धर्मके स्थान तऽ मिथिलाञ्चलके बहुत रास छै ई जेना मानि लिअ बिस्फी भेलै जाहि ठाम कि की कहै छै जे जनकजी हर जोतने छलाह जाहिमे से सीताके प्रादुर्भाव भेलनि अहाँके बलदेव राम जे छलाह कृष्ण बलराम विदा भेला तऽ ओ अहाँके सरिसब पाहीमे जे भोला बाबाके स्थापना कयलनि की कहै छै ओहिठाम आबि कऽ आ ओहो एक टा बड़ा अथी छै सरिसब पाहीमे अयाची डीह छै जाहिठाम अयाची मिश्रके जन्म भेल छलनि हेँ ओ डीह एखनहु छै लोक जाइए तऽ माथमे ओकर माटि लगा लैए एहि तरहक ओ वातावरण छै ओतुक्का जगह छै जे बड़ा पूजनीय जगह छै ओहि ठामक हँ मिथिला तऽ होइते छै मिथिलाके बोली जे छै से मैथिलीमे मायसँ कोना गप्प करी मायकेँ माय कहै छै आनन्ददायक लगै छै ओ गप्प पिताजीकेँ बाबूजी कहै छनि आ बड़ा आनन्दायक ओ गप्प लगै छै तैँ मिथिलाके बोहि बोली सेहो सुन्दर छै आनन्ददायक छै मिथिलाके बोली जे किछु छै जे भोजनकेँ कहै छै भोजनकेँ कहै छथि भोजन दिअ पानिकेँ जल कहै छै एहि ठामक जे छै वातावरण जे बड़ा बोली सुन्दर छै मधुर लागत सुनबामे जे बोली सुनबै तऽ अपूर्व वस्तुसभ छै आ अपूर्व नाम छै मिथिलाके जो चीज वस्तुके ताहिसँ लोक बजै छै ओ अपूर्व चीजके जे नाम लेबै लोककेँ आश्चर्य लगै छै ताहि तरहक नाम छै जे आनठाम ओहि नाम नहि कहल जाइ छै दोसर वस्तु कहल जाइ छै एहिठामक नाम विचित्र छै मिथिलाके जेना तिलकोर छै सुन्दर छै लोक तिलकोर जे कहै छै आनन्ददायक छै तिलकोर आन ठाम वस्तु यदि छैहो तऽ ओकरा दोसर नामसँ कहल जाइ छै एहिठाम तिलकोर कहै हँ हँ मिथिला घुरि कऽ आयल छी बहुत रास जगह एहन छै जाहिठाम अहाँकेँ की कहै छै अनुभव होयत जे एहि पृथ्वीपर बहुत रास सभ छै